हाँ दीदी आइए ना आइए हमारे पास हम आपको कर देंगे

हाँ तो बाल भी कट जाएगा आपको का बोलाला कि ओबरों भी हो जाएगा मसाज भी हो जाएगा वही दो सौ रुपया लगेगा मसाज कराएँगे तो पाँच सौ रुपया लगेगा हाँ कर लेंगे एबरो बनवाना है तो सौ रूपया लगेगा हाँ मसाज का पाँच सौ रुपया लगेगा और सब मसाला उसाला लगा कर सब कुछ बनता है सब मिलेगा सब मिलेगा जो मी आप जो आप खोजेंगे सब मिलेगा आप आइए दीदी हम आपको देंगे हाँ मैं वो मसाज जो कराती है तो उसको पाँच सौ लगेगा अबरोज़ कराओगी तो सौ रुपया लगेगा हाँ जो जो आपको हाँ जो आपको का बोलाला की सब मेकअप ओकप का सामान जो मांगेगी तो सब मिलेगा जो चाहे सो मिलेगा और वो का बोलाला की हाँ हाँ हाँ सब हो जाएगा दीदी आप पहले आइए आपको आपको घर जितना आदमी हो अगर रोज मसाज करने वाला ओबरो करने वाला उसी को भी ले कर चले आइए हम यहाँ पर कर देंगे सब मिलेगा गले का हार है गले का कान का टीका अंगूरी में का का बोलाला की अँगूठी होगा वो मिलेगा गले में का मिलेगा हाथ मोको कंगन मिलेगा बाल बाल को जूड़ा आता है काटा ओटा जूड़ा होता है उस भी देंगे जो आपको चाहेगा वो हमारे पास मिलेगा हम आपको देंगे आपको के वही सब हार को का बोलाला की हार अगर आप लेंगे तो चार सौ का पड़ेगा आप कंगन ले कंगन ओंगन लेंगे तो कंगन दो सौ का मिलेगा यही सब मिलेगा हाथ में को लेंगे तो पचास रुपया का मिलेगा सामने का अलग से लेंगे तो वो सौ रूपया का मिलता है कोई सा भी मिल जाए आपको

ठीक है तो आइए सात को हम देंगे